हलो जय झूलेलाल तव्हां केरु ह्म्म हा हा मिली वेंदो मिली वेंदो घणो पंज किलो जो पैकेट आहे पंज किले जो टे सौ हलो अढाई सौ खीरु सठु किलो सठि रुपये पंज किलो ॾही हा हा मखणु अथव सौ गिराम वारो बीठो ॿ सौ ॿ सौ ॿियो कुझु ॿियो कुझु क्रीम हा मदर डेरी जी आहे क्रीम मदर डेरी जी आहे क्रीम मदर डेरी जी आहे हा ॾेड सौ ॿ किलो ॿ किलो आहे अधु किलो वालो हलंदो हा हा हा हा आहे टे सौ

अढाई सौ

हा हा मोकि फ्री आहे फ्री न हीउ न फ्री आहे अधु किलाक में चलो जीअं मर्ज़ी हा हा हलो ठीकु आहे पोइ ॿीं मिंट में ॿ प्लेट तव्हां टेंशन न कयो

हा त टेंशन न कयो ठीकु आहे